डिलीवरी बरी टायमार जाली टॅक्स बुकांची तें म्हाका खूब आवडलें पयली म्हटल्यार ताणें सारकें टायमार हाडून बुकां म्हाका हें केले टायमार दिली कित्याक शाळाय सुरू जातली दुसऱ्या दिसां तर म्हाका हे ताजे डिलवरी खूब आवडलीय बिगीन ताणें पासर्लूय दिलें आमकां सगलें टॅक्स बुकाचे पयले मागीर दुसरे म्हटल्यार ताचे की ते जे प्रोडक्ट ताणें दिल्ले पळय टॅक्सबूकां ती खुबूच बरी आसली काय सगले पेजीस सारके आसली काय पिजलेले काय टोर्न बिन काय नासले तातूंत सारके पेजीस नंबरा बिन सारके आसले प्रिटेड सुद्दां सारके क्लियर आसले ताजेर स्पश्ट काय घाण थोडे हातूंत पेजीस बिन सारके आसली निट आसली थोडी क्रम्पल आसली एक दोन तशे काय ना पण भुरग्यांक ते आमी ये करून दिंव शकतां पण बाकिची सगली बुकां एकदम पर्फेक्ट आसली तांची कवरां सुद्दां सारकी निट आसली क्लिन आसली सो म्हाका ते एक आवडले हाजे बद्दल आनी दूसरे म्हटल्यार हांवें हिं बुकां घेतलेली कित्याक रिव्यूज हाचे कडसून खूब बरें मेळलेले कि हाचे कडसून डिलीवरी ओर्डर करपाक जाय टॅक्सबूकाचे हाचे कडसून बरी मेळटा आनी खूब सवाय हातूंत मेळटले आमकां सो हांवें हें ओर्डर केला सो हांव तुमकां सजेस्ट करता की हे तुमी फुडें टॅक्सबूकां हाजे कडसून ओर्डर करपाचे कित्याक तो सारको डिलीवरी बॉय सारको टायमार पावयता आनी सारके ताचे पॅकिंग सुद्दां बरे केलेली आसात त्या बूकांची टॅक्स बूकांची सो म्हाका फाल्या इजिली ते डिस्ट्रीब्यूट करपाक मेळटले भुरग्यांक शाळेन दुसरे दिसां